जोंहा न'खराव मोसौ फियो मोसौ गाय आरो अमाबो फियो बिसोरखौ जोङो मोसौफोरखौ जोङो लानानै मोजां जोथोन खालामो जेनेबा न'आवनो गलियाव दोननानै जोङो जिगाब थुमनानै होयो आरो दै होनानै दोनो न'आवनो जाहाथे फोथाराव खायोब्ला मैला मैलि मोनजानायखाय माब्लाबा प्लास्टिक प्लुस्टिक थानायखाय बेखौ मोनजाफ्लांजानो गिनानै जों न'आवनो दोनो आरो मोसौखौ आरो बोरमाखौबो बिदिनो नेटफोर सोंनानै बा बेराफोर होनानै मोनसे जायगायाव जमा दोननानै जों दालाइ दुलाइ खालामनानै बेखौ दाननानै होयो आरो जोङो माबानानै दानाफोर खालामनानै होयो बै बोरमाफोरखौबो मोसौफोरखौबो दाना एसे एनै होनानै जों फियो आरो जों बायह्रायाव खाखा हैया बिदिनो अनेख बायदिसिना जाजानो गिनानै जोङो बिदिनो जोथोन लानानै न'आवनो माबानानै बेराफोर होनानै न'आवनो दोनो आरो जों खाखाना दुब्लियाव बिदिनो माब्लाबा गांसोफोर हानानै होफैयो मोसौनोबो माब्लाबा दाना होयो गुन्दैजों बायदिसिना संनानै दाना होयो मोसौनो आरो बोरमानो दालाइ दुलाइफोर दाननानै बिदिनो बेनोबो माब्लाबा माजे हमय दानाफोर होयो संनानै बोरमानोबो बेफोरबायदि खालामो आरो जोङो आरो दाउबो दङ जोङो दाउ दाउ फिसिनानै दोनो न'आवनो बिसोरनोबो आदार होयो माइरं होयो बेमार जाजानो गिनानै बेबायदि आरो जों माबाफ्रा